ہمارے تلنگانہ ریاست میں اردو زبان یہ رول ادا کرتی ہے کہ بہت اہمیت ہے اس زبان کی کیونکہ ہر جگہ اردو چلتی ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی دوکان میں چلے جائیں تو اردو چلتی ہے آپ کوئی گھر میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی اردو میں بات کرتے ہیں اور یا آپ کسی پرائویٹ اسکولس میں یا سرکاری اسکول میں جائیں وہاں پہ بھی لوگ اردو میں بات کرتے ہیں یا کہیں آپ گھومنے کے لیے جائیں وہاں پہ بھی شہر حیدر آباد یا پھر تلنگانہ میں کوئی بھی آپ جگہ پہ جائیں یہاں جو ہمارے ریاست میں کوئی بھی جگہ ہم یا آپ جائیں وہاں پر اردو میں ہی زیادہ تر لوگ بات کرتے ہیں دوسری زبان کا استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں